हमसभ ट्रेनमे घूमय लेल जाइत छी तऽ कतहु दिल्ली पंजाब जाइत छी मजदूरीओ करय लेल जाइत छी तऽ बहुत खुशी होइए ट्रेवलिंग करैत छी कारो चलबैत छी हमसभ ट्रेनो चलबैत छी तऽ बहुत अच्छा लागैए खुशी मिलैए दू टाका होइए मजदूरी करैत छी तऽ दू टाका होइए खुशी होइए बहुत अच्छा लागैए रुचि लागैए काम करैत छी परिवार चलैए दूगो बच्चा यए परिवार यए माँ यए पापा यए कनियाँ यए सभ सभकेँ दू टाका कमाए कऽ दैत छी बहुत बढ़िआँ लागैए हमसभ ट्रेनेसँ ट्रेवलिंग करलहुँ जतय धरि भेल नहि तऽ बससँ केलहुँ ओहिसभमे बहुत रुचि लागैए नीक लागैए जा रहल छी दू टाका कमायब बहुत नीक लागत बहुत अच्छा छै तकर बाद जे छै ओहिमे घूमय लेल गेलहुँ किम्हरो तऽ ओहोठाम बहुत अच्छा लागल रुचि लागल नीक लागल मन्दिर तन्दिर गेलहुँ कतहु पूजापाठ करय लेल गेलहुँ परिवारसभके साथ तऽ ओहिमे बहुत अच्छा लागैए ट्रेवलिंग केलहुँ तऽ बहुत नीक लागैए दूर दूर तक गेलहुँ घुमय लेल मजदूरीओसभ करय जाइत छी तऽ ओहोसभमे कने दिल लगा कऽ रहय पड़ैए दिल बहुत खुश रहैए तऽ हमसभ काम करैत छी बहुत दूर दूर जाइत छी ट्रेवलिंग करैत छी खूब घूमैत छी घूमैओ फिरैओमे एन्जॉय करैत छी हमसभ खूब घूमैत छी तकर बाद